हेलौ औ औ दखान होयो आङो जाग्रा फिथाइफ्रा आंनावबो दा माबा नारेंखल दङ नारें जुमब्रा दङ खाजि लेबु दं ओमफ्राय सुमफ्राम फिथाइ दं नोंनो मामा नांगौमोन बिदिनो माबा थालेरफ्रा फिथाइ थाइथामजों बेबायदिनो दस थाखा आखा लायोबा बिसथाखा ओमफ्राय लेबुफ्रा बेबायदिनो माबा थाइबाजों दस थाखा आपेलाथ' दुइस' थाखा किजि सुमफ्रामाबो बेबायदिनो किजि फाना माबा फिथाइ हिसाबसो फानो थाइबा गाहामजोंसो दस थाखा मोनो बेंटलाव फनसास औ दङ किजियाव बिदिनो बेबो आपेल बायदिनो एखे दाम दालिमाबो गासिबो दङ औ दंनायालाय लांफैबालाय मोनगोन दंजोबखायो नारेंखलआ थाइसेयाव बेबायदिनो थ्रिस थाखा गाहाम गिदिर गिदिरा बिदिनो सलिस फनसास सलिस थाखा फनसास थाखा लायो थाइफायाव दङ दानखानांगौ दानखानांगौ दङ इसे बारा बुरजा गैया आरो इसेल' दानना औ न'नि गोजाखा औ दे